योगा जेह्ड़ा अपनी जिंदगी आस्तै बड़ा गै जरूरी ऐ एह्दे कोल न साढ़ियां बड़ियां बमारियां दूर होंदियां न पैह्लें मिगी बी बड़ियां बमारियां हियां ब्लड प्रेशर हा कोलेस्ट्रॉल बधी जंदा हा यूरिया बधी जंदा हा थायरॉइड बधी जंदा हा फिर शुगर बी होइया फिर इ'यां होएआ कि इक्की जून गी इ'त्थें इक कैंप लग्गेआ ओह्दे च इक मैडम आई मैडम ने सानूं जाच दस्सी कि इ'यां इ'यां योगा करनी चाहिदी सारे कोला पैह्लें भगवान दा नांऽ लैना चाहिदा अपने अग्गे पिच्छें इक चक्कर बनाना चाहिदा ध्यान लाइये कि अस हून योगा लग्गे आं करन होर साढ़ी योगा जेह्ड़ी ओह् सफल होऐ ओहदे आस्तै सानूं सारे कोला पैह्लें ओम विलोम करना चाहिदा फिर कपाल भारती करनी चाहिदी फिर आस्ता आस्ता जि'यां जि'यां जेह्ड़ी बमारी होऐ ओह् करी लेई थोह्ड़ी चक्की करी लेई होर भ्रामरी करी लेई जि'न्ने बी योगा जेह्डे़ न जेह्डे़ पेट दे न ओह् करने चाहिदे व्यायाम करने चाहिदे फिर उठक बैठक करनी चाहिदी कसरत करनी चाहिदी योगा कन्नै बड़ियां गै बमारियां जेह्ड़ियां दूर होंदियां न इ'त्थुं तगर की योगा कन्नै कैंसर पीड़ित लोग बी ठीक होई सकदे न योगा जेह्ड़ी ऐ सानूं दोआई खाने दी कोई जरूरत नेईं कोई किश निं अस टाइम टू टाइम रोजा दा इक घैंटा सबैह्रे ते इक घैंटा शामीं योगा करचै ते ओह्दे कन्नै साढ़ियां सारियां गै बमारियां जेह्ड़ियां न ओह् दूर होई जंदियां न ते असें टाइम अपने टाइम दिक्खियै जि'यां जि'यां अस इक दवाई खाने च बड़े होने कि सानूं दुक्ख ऐ ते अस दवाई खानी ऐ इ'यां गै असें अपने योगा आस्तै बी होना चाहिदा कि नेईं असें टाइम कड्ढियै अपनी योगा करनी ऐ ते योगा गी करियै अपने शरीर गी जेह्ड़ा स्वस्थ बनाना ऐ एह् बाबा राम देव जी होरें इक पैक बनाए दा अपने शरीर दा कि एह्का पैक करियै ते योगा जेह्ड़ी ऐ ओह् इक दिन दी योगा जेह्ड़ी ऐ ओह् सफल होई जंदी ऐ पूरा सैर करनी चाहिदी सबैह्रे उट्ठियै ओह् बी इक योगा ऐ सबैह्रे जाना सैर करना शामीं अद्धा घैंटा सबैह्रे करो अद्धा घैंटा शामीं करो पंदरां मिन्ट सबैह्रे ओम विलोम करो पंदरां मिन्ट शामीं करो पंदरां मिन्ट सबैह्रे कपाल भारती करो पंदरां मिन्ट शामीं करो एह् सब जेह्ड़ा योगा करने कन्नै सानूं बड़ा गै फर्क पौंदा ऐ मोटापे दा फरक ते पौंदा गै पौंदा ऐ पर बमारियें दा बी सानूं बड़ा गै फरक पौंदा ऐ लेकिन असें गी टाइम टू टाइम योगा होर ठीक ठाक योगा कार जेह्ड़ी ऐ ओह् करनी चाहिदी ऐ में बी इक घैंटा सबैह्रे योगा करनी रोज दी जेह्दे कन्नै मेरा बी पी कन्ट्रोल ऐ शुगर कन्ट्रोल ऐ होर मोटापा बी कन्ट्रोल ऐ में योगा जेह्ड़ी साढ़े इ'त्थें इक मैडम आंदी ही उ'न्ने सानूं इक कैंप लांदी ही इक्की जून गी ते ओह् अस दिक्खने ऐं ओह्दे कोला गै अस सारा सिक्खेआ ऐ हून अस अपने छत्त उप्पर सूरज चढ़ने मौके ओह्दी रोशनी च जि'यां सूरज भगवान चढ़दे न इ'यां ओह्दे सामनै बैठिये ते अस अपनी योगा स्टार्ट करने ऐं इक अपने पैह्लें मंत्र उचारण करने आं फिर ओह्दे बाद अपने जेह्डे़ अग्गें पिच्छें न इक इ'यां सोचने कि साढ़े पिच्छे अग्गें पिच्छें इक सुरक्षा चक्कर बनी गेदा ऐ ते ओह्दे अंदर बैठिये अस जेह्ड़ी ऐ कि योगा करा ने ऐ होर योगा सेह्त आस्तै बहोत गै जरूरी ऐ